ہیلو آپ روکہ ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں مجھے پتا چلا ہے مجھے اپنی فرینڈ سے پتا چلا ہے اور پریوار والوں سے اور بھی لوگوں نے بتایا کہ آپ کی ریسٹورنٹ میں بیڈمی پوری بڑی فیمس ہے بڑی ہی لاجواب ہے تو میں پوچھنا چاہتی تھی آپ سے کہ کیا یہ بیڈمی پوڑی مجھے اپنے گھر پر آڈر کرنے کے لیے مل سکتی ہے جی

ہوں ہوں ہوں ہوں اچھا اس میں ایک پوری کا کیا ریٹ چل رہا ہوگا کیونکہ اگر مجھے کئی سارے

اچھا اچھا تو آپ میں ایکچولی میں آپ کے ایپ کا یوز نہیں کرنا چاہتی مجھے ہوم ڈلیوری چاہیے پانچ سو لوگوں کے لیے تو اگر ایک ففٹی کی پڑے گی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ ڈسکاؤنٹ دیں کیونکہ مجھے پانچ سو لوگوں کے لیے کرنا ہے تو کافی زیادہ پیسہ لگ جائے گا اس لیے میں چاہتی ہوں آپ مجھے ڈسکاؤنٹ دیں تاکہ میں لوگوں کے لیے وہ پوریاں لا سکوں اور آپ کے بھی ریسٹورینٹ کا کافی جانا مانا نام ہے تو وہ بھی فیمس ہو جائے گا کئی لوگوں میں ہوں ہوں ہوں ہوں

بالکل بالکل ہوں ہوں بالکل بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا میں ضرور اس پر کام کروں گی اور ایک دن ضرور آڈر کروں گی بہت بہت شکریہ